आचार संहितेची अमल बाजेव बाजावणी तरणा तरणाट्या खेळागड्याची राखण करपा खातीर गोंय राज्य बाल हाका संरक्षण आयोगान ऑक्टोबर दोन हजार चोवीस वर्सा शारिरीक शिक्षण शिक्षक आनी केला प्रशिक्षा खातीर आचार संहिता सुरू केली केळाच्या परिस्थितींतल्या दुरउपयोग आनी गेर गेर वेव्हार पासून भुरग्याची राखण करपाक करपाचो हें साहित्याचो हेत आसा आर्थीक गेर वे गेर वेव्हाराच्या आरोग्य सोडोवप कैला सार्थी सार्थींनी आर्थीक आनी आनी मीत आनी ह्या मिथाच्या आनी ह्या मिथातें संबंदींत हुसको उरताय उरकायला